हेलौ बे लाजिस रेस्टुरेन्टमोन ना अ आं बेवहाय एम साइसनि दाबल सिस फिज्जा अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्रायथ' आंनाव दा डेलिभारआव माबा ललिफ'फसो सौफैबाय औ ओमफ्राय आंनोथ' ललिफ'फखौ नाङा आंनो फिज्जाखौनो नांफिनगौमोन बे डाबल सिस फिज्जाखौ ओमफ्राय बेखौ होफैफिननो हागोन जुदि नोंथाङा होफैफिननो हायाबा आंनो आंनि रांखौ हरफिनबानो जाबाय आं नोंथांनो आदा घन्टा टाइम होगोन बिनि गेजेराव आंनि डाबल सिस फिज्जाखौ होफैफिनदो नङाब्ला आंनि रांखौ हरफिननो हागोन नोंथाङा